آج کل کے دور میں تشہیر کے لیے اور اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے سامان کی خبر دینے کے بہت سارے راستے ہیں کیونکہ آج کا دور سوش میڈیا کا دور ہے اور اس دور میں جب ہر ایک کے پاس موبائل ہے گھر گھر میں انٹر نیٹ ہے اور ہر گھر میں ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے یو ٹیوب کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے سامان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے اسی طرح آپ اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے ٹی وی کا ٹی وی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں ٹی وی کے ذریعے لوگوں تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں واٹس اپ کے ذریعے بھی زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے سامان کے اشتہار کو آپ گلی گلی چوک اور چوراہوں پر دکانوں پر چپکا کر بھی زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دور بہت آسان ہے اس بات کے لیے کہ آپ اپنے سامان کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ان کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے کہ ایک ایسا اشتہار میں نے ٹی وی پر دیکھا جو واقعی بہت بہتر تھا کیونکہ اس کے اندر ایک بہت اہم پیغام تھا کہ سماج سے بھید بھاؤ کو ختم کر کے آپس میں بہت پیار اور محبت میل جول کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے سماج کافی ترقی کرتا ہے اور بھائی چارہ کو طاقت ملتی ہے اور سب لوگ سکون کی زندگی گزارتے ہیں